हल्लो इंडियन गैस मां तव्हां खे हिकु गुज़ारिश करे रही आहियां त मां पंहिंजो गैस सिलेंडर ॿ जुलाए ते बुक करायो हो जंहिंजो बुकिंग नंबर ॿुड़ी ॿुड़ी ॿुड़ी ॿुड़ी पंज छह सत चार आहे मां इहो बुक बुकिंग नंम्बर आहे ऐं मां गाइस बुक कराई हुई लेकिन अञा ताईं मूं वटि गैस कोन पहुती आहे तव्हां जल्द सां जल्द मूंखे गैस सिलेंडर पहुचायो घर में रोटी बि कीअं ठहंदी जे तव्हां जल्दी न पहिचाईंदा त इन करे मूंखे तव्हां जल्द सां जल्द पेम गैस सिलेंडर घरु पहुचायो मुंहिंजो आधार नम्बर सत अठ नवं चार छह पंज टे ॿ आहे तव्हां मूंखे गैस सिलेंडर मुंहिंजे घरु जल्दी सां जल्दी पहुचाइण जी कोशिशि करियो